हम तो अपने से जो भी छोटे हैं उसको हम यही सलाह देते हैं हमेशा कि तुम सुबह रात में टाइम से सोओ और टाइम से जागो कम से कम कितना हो सोओ तो पाँच बजे से पहले उठ जाया करो जैसे कि सूर्य उगने से पहले ही सारे बच्चों को बुज़ुर्गों को सबको उठाना चाहिए जो आदमी सूर्य उदय से पहले नहीं उठता है सूर्य उग जाता है उठता है उसको बड़ी कष्ट होता है और बहुत परेशानी होती है इसीलिए सुबह उठ उठने से प्रदूषण नहीं रहता है जैसे कि खुले हवा में आप टहलिए टहलने जाने का सलाह देती हूँ कि टहलते रहो जैसे आजकल तमाम सड़कें बनी हुई हैं सुबह उठकर के और जाकर के कम से कम दो किलोमीटर एक किलोमीटर आधा किलोमीटर जितना चलना है उतना ही कम से कम चलो वो भी एक एक्सरसाइज़े है एक्सरसाइज़ के तमाम चलकर के आओ और एक दिन की बात नहीं है डेली डेली सुबह उठो और मुँह हाथ धोओ मुँह हाथ धोकर के अपना कोई बगीचा है या सड़क है खुला हवा है उसमें अपना टहलकर के घर आइए और आने के बाद से ब्रस मंजन करिए अपना चाय पानी पीजिए पीकर के अपना मस्त रहिए और यही हम अपने बच्चों लोग को भी बोलता हूँ कि तुम लोग ये काम करो औ मैं सुबा उठकर के उन लोग को जगाती हूँ जगाती हूँ कि उठो जल्दी उठ जाओ जल्दी उठ जाओ जल्दी ऊ हल्ला करके मैं उन लोगों को जगा देती हूँ और सारे घरके तमाम जी खिड़कियाँ बंद रहती हैं उसको मैं खोल देती हूँ